जी हाँ राजस्थान का समाचार मीडिया शिक्षा स्वास्थ्य सेवा से संबंधित मुद्दों को कवर करता है राजस्थान का समाचार मीडिया हेल्थ केयर न्यूज रेस इनफॉरमेसन अबाउट हेल्थ टॉपिक्स और शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के माध्यम से समाचार मीडिया स्वास्थ्य सेवा को संबंध कवर करता है और शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की पत्रिकाओं को निकालता है टाइम्स मैगजीन करंट लुसेंट इत्यादि के माध्यम से राजस्थान का समाचार मीडिया शिक्षा को प्रभावित करता है शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य सेवा से संबंधित मुद्दों के बारे में राजस्थान की समाचार मीडिया एक अहम हिस्सा निभाती है जिसका योगदान उसे सफलतापूर्वक प्राप्त हुआ है